कोंकणी ही एक तरेचीच भास न्ही तर प्रत्येक मनीस आप आपली कोंकणी उलयता जशे की काणकोणकार काणकोणची कोंकणी भाशा उलयतात मडगांवकार मडगांवची कोंकणी भाशा उलयता तर फोंडेकार फोंडेची कोंकणी भाशा उलयता कोंकणी भाशा ही म्हजी मांयभास अशें म्हूण येता की कोंकणी भास ही गोंयकाराच्या रगतानच आसा कोंकणी भाशा ही गोंयच्या लोकाची मायभास जाल्ल्यान ती गोंयचे सगळे लोक उलयतात ताचे लागून आमची परंपरा संवस्कृती जी आमच्या जाण्ट्या लोकान जतनाय करून दवरला ती फुडल्या पिडीक कळटा कोंकणी भास ही गोंयचेंच लोक न्ही तर गोंया भायले भायल्या राज्याचे लोक ही लोकांकूय बी कळटा त्याच बरोबर देशा भायले जे ट्युरिश्ट फोरेनर गोंयांत येतात ते बी कोंकणी उलयतात तांचे लागून आमी आमची संस्कृती परंपरा कोंकणी भाशेन फामाद करूंक शकतात